हमरा तऽ हिन्दी भाषा नहि बुझैत छी हमरा तऽ मैथिली बुझैत छी मैथिली बोलय छियै हमरा तऽ हिन्दी नहि बोलै छियै एहि दुआरे हमरा तऽ बुझबय नहि करै छियै तऽ मैथिली बोलबै तै हमरा तऽ ई भाषा बोलै छियै हमरा अखन बुझबे नहि केलूँ से कि बोलल नहि बोलल हमरा तऽ समझबे नहि केलूँ तैं ई भाषा हिन्दी नहि हमरा तऽ मैथिली बोललू बोलिके तब